हलो हा ड्राइवर तव्हां किथे आहियो तव्हां पंहिंजो लोकेशन मोकिलियो मां कैब बुक कराई आहे मूंखे मुंबई खां पुणे वञिणो आहे तव्हां मूंखे नित्यानंद बाग सोसाएटी मां पिक कयो मां ॾहनि मिन्टनि खां तव्हांजो आसिरो पई ॾिसां तव्हां किथे बि पहुता आहियो जाम देरि करे छॾी अथव तव्हां पंहिंजी लोकेशन सेंड कयो ऐं ॿुधायो तव्हांखे केतिरी देरि लॻंदी मुसां गॾु ॿ ॿार ऐं हिकु बुज़ुर्ग बि आहे ऐं थोरो लगेच बि आहे त तव्हां थोरो जल्दी अचण जी कोशिश करो महिरबानी थींदी तव्हां केतिरी देरि में ईंदा मूंखे लोकेशन ऐं हिन जो टाइम सेंड कयो धन्यवादु